نیوز میڈیا ان طالبوں کی ان طلباء کی مدد جو طلباء یو پی ایس سی وغیرہ جیسے امتحانات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان کی بہت اچھے سے مدد کرتے ہیں پہلے تو وہ جو جو طلباء کی کچھ طلباء کی وہ جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے وہ کچھ باتیں ایسی بتا جاتے ہیں جس سے امتحانات کی تیاری کر رہے طلباء کو اس سے مدد ملتی ہے پھر دوسرا ملک میں جو جو موجود جو چل رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں نیوز میڈیا بتاتے ہیں جس سے ان کو جنرل افیئر کرنٹ افیئرس ان کو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ یہ اس طرح سے نیوز میڈیا امتحانات کی تیاری کر رہے طلباء کی مدد کرتے ہیں